हेलो कान्हा रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं सर मुझे एक टेबल आरक्षित करनी थी और इसके संदर्भ में मेर को आपसे यह जानना था की टेबल आरक्षित करने के साथ आप कोई प्रस्ताव दे रहें हैं जी सर ठीक है जी तो आप मेरा एक टेबल बुक कर दीजिए और मैं दोपहर को दो बजे आपके रेस्टोरेंट में पहुँच जाऊंगा धन्यवाद सर